ह्या वाठारांत चालू आसल्यो मुख्य उपक्रम म्हणल्यार गृह आदार योजना ही योजना लोवर मिडल आनी मिडल क्लास आनी गरीब सेक्शनाच्या बायलांक लग्न जाल्ल्या बायलांक खातीर जेचें वय अठरां वर्सां वयर आसा आनी पंदरा वर्साच्या चड वर्सां ती गोंयाचेर रावपा रावणारी आसात तशेंच तेंचे घोव बायल दोगांयचें वर्साचे उत्पन्न तीन लाखां वयर आसता कामां ना तशेंच ही योजना विधवा आनी डिवोर्सी बायलांकय लागू जाता आनी आनी एक स्किम हांगा चालू आसली म्हणल्यार लाडली लक्ष्मी योजना ही योजना खास खास करून चेडवां खातीर आसा जे आपल्या जल्माच्या पयलींच जेचें आवय बापूय तेंचे लग्नाचे टेंशन घेतात तेंचे खातीर सो तें पालकाचेर एक चेडूचे लग्न हें एक वजे बनु नयें म्हण सरकारान चालू केल्ली ही एक स्किम आसा हेचे खातीर एक अठरां वर्सा जावंक जाय चेडवांक आनी तेचें लग्नाचे टायमार एक लाख रुपया मेळटा